हम लोग पौधा लगाइ थ पौधा लगावे देब का करित ह राम नगर जाइत ह राम नगर जाते हैं वहाँ से अमरुद का केले का पपीता का फूल का बहुत सारे पौधे रहते हैं लेकिन जैसा बजट रहता है वैसा हम लोग अपने पसंद का दो चार ठो पौधा ले आते हैं तो पौधा ले आते हैं तो उस कैसे लगाते हैं पहले पास थोड़ा सा जमीन है वहाँ पर खुरपी अगर बड़ा पेड़ है तो उसके लिए फ़रसा ले जाते हैं छोटा फूल उल का है तो उसके लिए खुरपी ले जाते हैं तो पहले जमीन को अच्छे से साफ कर देते हैं कीड़ा मकौड़ा या गंदगी होती है तो उसे कायदे से साफ कर देते हैं साफ करने के बाद उसे खोदते हैं खुरपी से मानिए हमें गुलाब का फूल लगाना है या गेंदे का लगाना है तो पहले उसे उ अच्छे से खोदेंगे मतलब बित्ता एक बित्ता तक खोदेंगे उसे नीचे खोद लेंगे खोदने के बाद उसे पेड़ उसमें पन्नी रहता है न पन्नी निकालकर उसमें डाल देते हैं उसे डालने के बाद जो मट्टी खाने रहते हैं उसे डाल देते हैं और डालने के बाद उसे बगल बगल ढाल बनाते हैं ढाल बनाने के बाद उसमें पानी डालते हैं फिर सुबह शाम करके उसे साफ करते रहते हैं और बराबर सुबह शाम उसे पानी देते रहते हैं एक डेढ़ महीने तक तो थोड़ा बहुत तो कली या फूल वगैरह होने लगता है और पेड़ कैसे लगाते हैं पेड़ के लिए हमें बड़ा गढ्ढा करना पड़ता हैं जैसे आम का पेड़ लगाना है या अमरुद का पेड़ लगाना है तो उससे पहिले फरसा ले जाकर खनते हैं वहाँ साफ सफाई करने के बाद खनते हैं खन के उसी में दो बित्ते तक अगर पेड़ है तो दो बित्ते तक उसे खनते हैं खन के उसी के अन्दर डाल देते हैं पेड़ को पन्नी निकाल कर पेड़ डाल देते हैं पेड़ डालने के बाद उसे मट्टी जो खने रहते हैं उसी से बंद कर देते हैं बंद करने के बाद उसे ढाला बनाते हैं इसे ओरे ओरे कट्ठर है ओरे ओरे से माटी से थोड़ा सा ऊँचाई कर देते हैं ताकि पानी उसमें जमा हो पानी जमा होने उसे जब लगा देते हैं मट्टी पूरा खन देते हैं तो उसमें पानी डाल देते हैं पानी डालकर बराबर चारो तरफ से साफ सुथरा करते हैं प्रति दिन लगातार उसमें सुबह शाम तीन दिन तो लगातार जरुरे पानी डालना चाहिए नागा भी नहीं हो दोनों टाइम सुबह और शाम कम से कम अगर थोड़ छोटा पौधा है तो उसमें एक या दो लोटा पानी डालते हैं लेकिन अगर बड़ा है जैसे ढाला बनाया जाता है वैसे ही पानी डाला जाता है अभी हम काफी दिन पहले गेंदे का पेड़ लगाए थे इस समय तो वो फूल दे रहा है थोड़ा सा चापाकले के पास है थोड़ा सा जमीन खाली था वहाँ पर फूल लगाएँ हैं तो फूल के लिए क्या किए चापाकल के पास साफ किए और फिर उसमें फूल लगाकर माटी चढ़ा दिए माटी चढ़ाकर उसे साफ सफाई से सुबह और शाम वहाँ पर तो उधर ही रहबे करता है चापाकल के पास लेकिन सुबह शाम फिर भी उसका देखभाल करके उसे साफ सफाई इसके साथ पानी देते रहते दे रहे थे ठीक करीबन एक महीने के बाद उसमें फूल आने लगा साफ सफाई अच्छे तरह से करो ताकि फूल अच्छा से अच्छा हो